आं दा मोनसे आं दा जार्नालिस खालामगासिनो दङ खामानि मावगासिनो दङ जार्नालिसनि दा आङो बडलेण्ड रादाबाव आङो स्ख्रिब रायथारनि खामानि मावगासिनो दङ बिनि सिगां आं ल' कलेजआव फरायोमोन आं एल एल बि फरायगासिनो दंमोन बिनिफ्राय एल एल बि इकजाम आनजाद जोबखांनायनि उनाव आङो बे बडलेण्ड रादाबाव आङो जयेन जादों आं बाहायनो खामानि मावदों बिनिफ्राय आङो बावहाय मावनाया मास मोनथाम बा द' दान जाबाय स्नि बिदिनो मावगोन जेसेबांखि आंहा मानि उनावहाय मानि एल एल बि नि कर्च लानाय दंखायो नालाय दा एल एल बि नि कर्चआ कमप्लिट जाखांनानै आङो मानि कर्टआव आं खामानि मावगोन बिदिनो आङो कर्टआवनो आंनि केरियारआ कर्टआवनो जागोन आं बेजोंनो आङो आंनि लाइफखौ आं बेजोंनो थांनो लुबैयो कर्टआवनो मावनानै आरो बिनिफ्राय आङो फिउसारआव ए जि एस नि इकजाम होनानै आं मेजेसट्रेट बेफोरबादि जाहैनो लुगैयो एसे गोजौआव आं नाजागोन ट्राय खालामगोन बेसेबां हायो बेखौ आं खालाम लांबाय थागोन दा आं जेराव मावदों बेवहायनो मावथ'नानै थाबाय थागोन मानि ओरैनो थानो मोजां मोना आं माबा मोनसेबाबो आङो फिसा जबबाबो फिसा खामानिबाबो आं मावनानै थानो मोजां मोनो आंनि लाइफखौ आङो एसे बेस्थ' थानो मोजां मोनो दा बेबायदिनो आङो मावबाय थागोन ओरैनो जेब्लासिम मावलांनो हायो नाजालांबाय थागोन मोजाङै मोजां खामानि मावलांनो थाखाय दा आं बिनोसै आंनिया